सब्ज़ी बेचने वाली बोल रही है कौन कौन सी सब्ज़ी है कैसे देते हैं हम सब्ज़ी लेंगे बोलते हैं बोलते हैं गार्जियन से बूझ करके बोल रहे हैं हमको आलू लेना है पाँच किलो लेना है नहीं टमाटर लेना है आधा के जी पाँच सौ ग्राम हाँ हरी मिर्च लेनी है गोभी कौन सी है मिर्ची लेनी है हरी मिर्च पाँच सौ ग्राम हाँ हाँ गोभी दे दीजिए मिर्ची भी एक के जी बन्धा दे दीजिए या एक के जी फूल दे दीजिए बस हो गया

और कौन सी सब्ज़ी है सब्ज़ी तो और सब सब्ज़ी है ही यही सब लेना था पटल है बन्धा गोभी फूल गोभी तो ले ही लिए बैगन ले लिए ले लिए आलू भी ले लिए प्याज़ है प्याज़ दे दीजिए आधा के जी ठीक बस हो गया और तो अभी कुछ नहीं देना है और तो कुछ दूसरी चीज़ है ही नहीं आपको खाली सिर्फ बैगन है बैगन नहीं लेना है